कोविड उणिवीह जेकी महामारी थी हुई उन जा निशान अञा तई असांजे मन ते पयल आहिनि उए ॾिठो वञे त हाणे इहा महामारी चवनि था की ठीकु थी वई आहे पर विच विच में जॾहिं मौसम जो मिजाज़ बदिले थो त अञा बि कोविड जा केस साम्हूं अचनि था पर जेका ॿ हज़ार उणिवीह जे अंत मो वठी करे ॿ हज़ार वीह पूरो जेको असां हिन महामारी खे भुक्तियो से भगवान न करे कि कॾहिं ॿीहर उहो समोह वरी कंहिंखे ॾिसणो पए कोविड में केतिरे ई माण्हुनि पंहिंजे रिश्तेदारनि खे पंहिंजे घर वारनि खे पंहिंजे सगनि खे गवाए छॾियो ॾिसो त घर घर में असां अहिड़ा केस ॾिसूं पिया की जिते को न को केस ॿुधण में अचे ई पियो एॾो न ख़ौफ उन महिल असांजे मन ते वहिजी वियो कि जेको अञा ताईं बि अगर उन खे यादि कयूं त दहशत थी वेंदी आहे कोविड उणिवीह में जा अॼु त जुदा जुदा तरीक़नि सां माण्हुनि जे जीवन ते प्रभाव पियो जीअं की ॿारनि जी पढ़ाई ते पियो माण्हुनि जे काम धंधे ते पियो सिहत ते त सभिनीनि खां वधीक असरु पए पयो पर दिमाग़ी तौर ते बि माण्हू हुन सां अञा ताईं बि बाहिरि नथा निकरी सघनि हिकु ॿी शइ जे हिते कोविड उणिवीह जो असरु पियो उहो हुओ पर्यटन जो मतिलबु जेको माण्हू हेॾे को ओॾे घुमण वञनि था कोविड उणिवीह जे कारणु उहो बिल्कुल ई बंदि थी वियो जॾहिं सभु कुझु ई बंदि थी वियो लॉकडाउन लॻी वियो सभिनी मुल्कनि पंहिंजी पंहिंजी मुल्क में लॉकडाउन लॻाए छॾिया त उन खां पर्यटन ते ॾाढो ई गंदो असर पयो असां उहे त दिल्ली जा रहिवासी आहियूं दिल्ली में जेकी दिल्ली भारत देश जी राजधानी आहे हुते उहे त ॾिसूं त पर्यटन लाइ जीअं माण्हू वञनि था कि पहाड़नि ते वञनि था या गोआ वेंदा आहिनि भारत में या राजस्थान वेंदा आहिनि गुजरात वेंदा आहिनि त दिल्ली में एतिरो वॾो पर्यटन जो उद्धोग धंधो उए त कोन्हे पर छोकी देश जी राजधानी आहे त जेका ॿाहिरां माण्हू अचनि था हिकु विदेधी सेलानी ईंदा आहिनि त दिल्ली हिकु वारी ज़रूरु घुमणु चाहींदा आहिनि कोविड उणिवीह में दिल्ली जे बि पर्यटन ते असरु पियो हालाकी दिल्ले एतिरो कोई पर्यटन स्थल आहे कोनि पर वरी बि कोविड उणिवीह में जेका विदेशी सेलानी ईंदा हुआ उए हिते बिल्कुल ई बंदि थी विया ऐं उन जो असरु पियो दिल्ली में जीअं इंडिया गेट लाल किलो या वरी राष्ट्रपति भवन जेको हाणे अमृत उद्दान जेको खुलंदो आहे मौसम में उहो बिल्कुल ई सभु ठप थी विया ऐं उन जो अचणु वञनु वारा बिल्कुल ई कोनि रहिया इहे इन करे असां चए था सघूं त जेका पंहिंजे देश जा रहिवासी आहिनि उहे बि हेॾो कोविड घुमणु उन्हनि उन महिल बि बंदि करे छॾियो उन वक़्त ते त इन करे बि जेका असांजे देश जा बि सेलानी हुआ उन्हनि जो बि अञा अचण जे कारणु दिल्ली जे पर्यटन ते बि ॾाढो असरु पियो